मां दिल्लीअ खां अमृतसर वियसि त मां शताब्दी ट्रेन में वियसि त शताब्दी ट्रेन जॾहिं मां पहिरें वियसि त हू ट्रेन जी सीटूं ॾाढी बेकार हुअसि लेकिन मां हिन दफ़ा वियसि त वटि सीटू ॾाढी सुठियूं हुयनि वेहण में बि ॾाढो आरामु थिए पियो जंहिं सां सर्विस बि ॾाढी सुठी हुई मूंखे शताब्दी ट्रेन में खा खाधे में नाश्तो बि मिलियो मूंखे लंच बि मिलियो और लंच और जो ब्रैकफास्ट जेको बि मूंखे मिलियो हुते उहो ॾाढो सुठो हुओ और मुंहिंजा ॿार बि उन में वेही करे ॾाढा ख़ुशि थियनि पिया हुन में आराम सां वेहनि पिया और हुन में हिक टेबल बि लॻियल हुई ते टेबल ते असां पंहिंजो नाश्तो रखी करे खाई था सघऊं पिया ऐं टॉयलेट जा बाथरूम बि ट्रेन जा बाथरूम बि ॾाढा सुठा हुआ पहिरें त बाथरूम बि हेतिरा गंदा हूंदा हुआ कि वञण जो मन ई न कंदो लेकिन हिन दफ़ा त बार बार हुते स्वीपर बीठी हुई जेको बार बार टॉयलेट जे साफ़ु करे पई त हिन बार जो सफर मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जंहिं करे मूंखे बसि ट्रेन में काई बि तकलीफ़ न थी ट्रेन में वेही करे बि मूंखे आराम आयो ऐं ट्रेन जी जेकी बि सुविधायूं हुयूं हो बि मूंखे वणी हुयूं ऐं ट्रेन जी ए सी जो हो बि बढ़िया हले पियो जेतिरो टैंपरेचर मूंखे खपंदो हो ओतिरो ई टैंपरेचर हुन में लॻियल हो त मूंखे हिन बार ट्रेन में वेही करे ॾाढो सुठो लॻो जे करे ट्रेन में वञणो हुजे त शताब्दी ट्रेन में ई वञो हुन में तव्हां खे कहिड़ी बि तकलीफ़ न थींदी तव्हां आराम से पंहिंजो पंहिंजो सफर सुठे नमूने सां पूरो करे सघंदा